जेह्ड़ी अजकल दी यंगस्ट बच्चे न यंग बच्चे न उ'नेंगी ज्यादा स्पोर्टस च इंटरेस्ट नेईं ऐ क्योंकि ओह् बच्चें गी छड़ा के नेईं स्हानूं घर बैठियै स्हानूं पक्की पकाई दी थ्होई जानी चाहिदी ताइयें कि ओह् फोन च ज्यादा इंटरेस्ट रखदे फोन दी गेमां ज्यादा रखदे उ'नेंगी केह् पता कि फिजिकल ऐक्टीविटी साढ़े ताईं किन्नी जरूरी ऐ ओह् चाहन्ने कि छड़ा पब्जी खेलचै फ्री फायर खेलचै इंस्टाग्राम चलाई लैचै उं'दे ताईं ते छड़ा उ'ऐ ऐ लेकिन उ'नेंगी मीं पता कि अगर अस फिजिकल बाह्र कोई बी स्पोर्टस करगे

हैल्थ बी ठीक रौंह्दी ऐ ते हर चीज जेह्ड़ी ऐ बैनिफिट दिंदी ऐ स्हानूं सेह्त बिल्कुल ठीक ठाक रौंह्दी ऐ ओह्दे कन्नै उ'नेंगी अक्खां बी खराब नेईं होंदियां जियां कि फोन चलाने कन्नै किन्नी ज्यादा अक्खां खराब होंदियां सिर पीड़ बी नेईं जंदी इक ते लेकिन निक्के बच्चें गी होंदा कि इसी यंगस्ट जेह्ड़े जेह्ड़ी हून दी नमीं जरनेशन ऐ उ'नेंगी होंदा कि नेईं सानू बैठे बठाए दे खाद्धी

क्योंकि उ'नेंगी खान पान च बी होंदा कि छड़ा फास्ट फूड खाना जेह्ड़े स्पोर्टस मैन होंदे ओह् फास्ट फूड घट्ट खंदे खंदा उब्भी ऐ लेकिन ओह् थोह्ड़ा घट्ट खंदा ओह् नानवेज खंदा ज्यादा जां फरूट खंदा जरूरी नेईं कि हर स्पोर्टस्मैन नानवेज गै खंदा होऐ फरूट्स बगैरा उप्पर बी डिपैंड होंदा ऐ की जे फ्रूट्स बगैरा साढ़ी सेह्त लेई किन्ने ठीक होंदे लेकिन जेह्ड़ी अजकल दी जनरेशन ऐ उं'दी ताईं एह् बिल्कुल निं उ'नेंगी बस फास्ट फूड चाहिदा ऐ ते घरै दी रुट्टी तक निं ओह् खाइयै राजी ते कन्नै उ'नेंगी बैठे बठाए बी मतलब उ'नेंगी ऐ कि बैड उप्पर अस बैठी जाह्चै स्हानूं हर चीज गै बैड उप्पर गै थ्होई जा ते बैड उप्पर स्हानूं कोई स्पोर्ट्स ते सखान आह्नियै कुसै नै घर ताइयें कि हर कुसै गी गी अस ग्राउंड वर्क करचै ते साढ़ी बाडी जेह्ड़ी ऐ फिट रवै थोड़ी थोहड़ी बोह्ती